टाउनाव थानानै आङो सुखुथारासैहाय थानो सुखुथारासै आं मैगं थाइगं मोनजाया खुबैनानैबो आरो गामिनि बायदि बारहावाबो नाङा एसेबो सुखुथारासै आं गामियावसो थांफिननोसै नामा गामिफ्रावसो मैगं थाइगंबो बिदिनो बारहावा जायगाफ्राबो ब्लां ब्लां थांफिननोसैसो नामा आङो गामिफ्रावसो बोरै संसार जानो बिदियावलाय टाउनाव थानानैलाय मैगं थाइगं बायनानै थाखा फैसा बांसिनसो थाङो सोब बुस्थुखौनो बायनानै जाबाय थाखा फैसा बांसिन थांबाय बोरै थानानै जाबावनांगौ जाखो गामियावसो थांफिननो लुगैलायलांबाय आं ब्लां ब्लां मा मावनो गोसो मावनानै जा गोसो बायदि हाग्रा बंग्रा एवस्रांदो आराम फुग्लिनानै जादो बानलु बायदिसिनाबो खुबैनानै मोनजायो फांसे फांनै गायनानै मोनजायो आं थानो सुखुला टाउनाव थांफिननोसैसो आङो मा जागोन बिदिजोंलाय थाखा फैसा थाइसेबो थालाहाय बांसिनसो थांबाय टाउनाव थानानै आं थालिया थांफिनसै आं गामियाव बायदिसिना हाग्रानि मैगं बायदिसिनाबो नागिरनानै मोनजाला खालि थाखाल' थांनाय थाखाल' थांनाय बायनानै जानाय हाग्रा बंग्रानि सोलायसोल' मैगं थाइगं मोनजाला नागिरबायनानैबो बे बायनानै जानाय बखिया बखिया मैगं बायनानै जानाय गामियाव थानानै थाजा मजा मैगंफोर मावनानै मोनजाला गामियाव थायोब्ला मा गोसो बायदि मावनानै जानो मा मावनानै जायो जा गोसोबायदि टाउनावलाय मा मोजांहाय आं सुखुथारा थानो सुखुथारा आङो होथे होथा बारबो नाङा एसेबो माखौबा नाहरनो लुगैब्लाबो नुहुरा आन्दो आनला आं थाला आं थाला थाथारला आं गामियाव थांफिनथारनोसै आं मैगं थाइगं मावनानै जाहैनोसै आं